ई एस आए महाराष्ट्र राज्य में जाम तरीक़े जा अनाज ऐं ॿीं ॿीं शयूं उगजंदियूं आहिनि जंहिं मां की कणिक थी वेई कणिक असांजे महाराष्ट्र में सभिनी खां वधीक उगाईजी वेंदी आहे सभिनी खां वधीक शइ इहा ई उगाएजंदी आहे हुन खां पोइ कपा थी वेई उहो कपा उगाए करे हुन मां सुठा सुठा कपिड़ा ठाहींदा आहिनि उन्हनि कपिड़नि खे देश जे ॿाहिरि विकिणी ईंदा आहिनि ऐं ॿियनि माण्हुनि खे बि असांजे देश ई कपा ॾाढी वणंदी आहे ऐं हिन खां पोइ त जीअं सोयाबीन थी वेई असांजे महाराष्ट्र राज्य में सोयाबीन बि जाम माण्हू उगाईंदा आहिनि ऐं ॿाहिरि बि मोकिलींदा आहिनि